मध्य प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्षेत्र की प्रकृति और अधिकांश कलाकारों की कम शिक्षा के कारण भी कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं असंगठित क्षेत्र के रूप में बड़े पैमाने पर गेटशिल्प को पेशेवर स्टूडियो जैसे कार्यशेड भंडार स्थान भव्यता की कमी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है पूरे परिवार के लिए कई शिल्पों के उत्पादन में कुछ क्षमता का भाग लेना आवश्यक है कई मामलों में शिल्प कृषि परिवार के लिए आए के वास्तु श्रोत के रूप में भी काम किया जाता है शिल्प निर्माता कार्य क्षेत्र की कमी और कर्ज़ तथा ऋण तक पहुँच की कमी से बहुत पीड़ित हैं इसके बाद इसके बाद की जो चुनौतियाँ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती हैं जैसे कि जैसे शिल्प कला के उत्पाद तेज़ी से शहर में भर्ती हो रहे हैं शिल्प स्थानीय शिल्प के माध्यम से बाज़ार में जाना जारी है जिसमें कलाकारों के पास डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल जैसे सुपरमार्केट वास्तु शिल्प के माध्यम से नए कलाकारों तक पहुँचने में बहुत कम अवसर मिलते हैं